आमकां कोंकणीची बरे तरेन उदरगत जाल्ली दिश्टी पडटा तशेंच शणै गोंयबाब हांणें वेगवेगळीं पुस्तकां बरोवन ताणें कोंकणी ही गोंयचीच भास आनी ती आवयभास हें पटोवन दिलें तशेंच शणै गोंयबाबान वेगवेगळीं पुस्तकां बरयलीं तशेंच तांणे झिलबा राणो म्हजी बा खंय गेली ही पयली ताजी कथा तांणे बरयली तशेंच तांणे गोंयकाराली गोंया भायली वसणूक हें पुस्तक लेगीत तांणे बरयलें तशेंच तांणे कोंकणी खातीर खूब वावर केला उपरांत ताच्या उपरांत पुंडलीक नायक रविंद्र केळेकर मनोहरराय सरदेसाय हांच्यांनी वेगवेगळ्या साहित्यांत आपलें योगदान दिलां कथा कादंबरी कविता तियात्र नाटकां बरोवन कोंकणीची आयज बरे तरेन उदरगत जाल्या तशेंच आतां लेगीत खुबशे लेखक कोंकणी मुखार वयचे म्हणून प्रयत्न करतात तशेंच आमकां आयज कथाचीं कितलिशींच पुस्तकां पळोवपाक मेळटा तशेंच कविता कादंबरीचीं लेगीत आमकां आयज पुस्तकां वाचपाक मेळटा आयज कोंकणींत लेगीत आमकां बरे तरेन शिक्षण घेवपाक मेळटा कोंकणींत आमकां फुडार करपाक मेळटा देखीक एम ए करून आमकां शिक्षिका जावपाक मेळटा तशेंच आयज शाळा लेगीत आमकां कोंकणींतल्या करपाक मेळटा देखीक कोंकणीन आयज मराठी आनी कोंकणी हो विशय आमकां पळोवंक मेळटा तशेंच कविते भितर आमकां आयज गोंयांत कोंकणींत कविता सर्ती आयोजीत केल्ल्यो दिश्टी पडटा तशेंच आमकां ला जायते लेखक कविता बरयल्ले दिश्टी पडटा वा कव कवित्री वा लेखिका लेगीत आयज कविता बरोवंक हाताळटा तशेंच आयज आमकां समाजीक राजकीय ग्रामीण विशय लेगीत कवितेंतल्यान दिश्टी पडटा जंय एका गांवचें वर्णन केल्लें आसता तशेंच सैमाच्या आदारीत लेगीत आमकां कथा कादंबरी कविता आसात जातून आमकां एक बऱ्यो देखी मेळटात तशेंच आयज आमकां शुध्द लेखनाचो नेम लेगीत कोंकणींतल्यान आसा आमकां म्हणी ओंपारी लेगीत कोंकणींतल्यान दिश्टी पडटा तशेंच कलेच्या माध्यमांतल्यान जर पळोवंक गेले जाल्यार आयज वेगवेगळ्यो ज्यो लोकवेद जे आसा आनी तातुंतलीं जीं गितां आसा तीं आमकां कोंकणींतल्यान दिश्टी पडटा तातुंतल्यान एक वेगळो जो अर्थ जो आसा तो आमकां तातुंतल्यान दिश्टी पडटा एका एका गांवांत जेन्ना धालो रणमाले जागोर हे सगळे जाता तेन्ना लेगीत हे सगळे कोंकणींतल्यानूच जाल्ले दिश्टी पडटा ताच्या उपरांत मागीर आमी जर भारतीय साहित्य पळयलें जाल्यार आयज आमकां भारतीय साहित्यांत लेगीत कोंकणीचो उल्लेख मेळटा जशे की समाजाचेर आमकां वेगवेगळे विशय मेळटा तशेंच आयज कोंकणीची उदरगत जावची म्हणून कोंकणी भाशा मंडळ भुरग्यां खातीर म्हणल्यार पेटूल सारके कार्यावळी आयोजीत करून कोंकणीची उदरगत करता तशेंच आयज आमकां पुस्तकां वाचपा खातीर सँट्रल लायब्ररी लेगीत आसा जंय कोंकणीचींय लेगीत आमकां पुस्तकां वाचपाक मेळटा